हेल' बाजै हटेलाव बुंदों नामा आं माने मोनसे अर्डार लागौमोन आरो ना अर्डार मानि आंनो भेज थालि नांगौ मोनसे आमफ्राय बेनि उनाव पर्क ड्राइ फ्राय नांगौ आरो आमफ्राय आंनो पर्क ड्राइ फ्रायखौ एरैबायदि नांगोन आरो आंनो बाहाय मस्लाफोरा खम जानांगोन आमफ्राय संख्रि बान्लुफ्रा मिडियाम जानांगोन आरो आं बांद्राय गोसाबो जानो हाया नालाय आमफ्राय बिदिनो बारा अयलिबो जानो नाङा आमफ्राय बेदरखौ ड्राइ फ्राय खालामबा आङो जेनेबा हायोबा आरो ना अननानै माबा फार्स्टाव बयल खालामग्रोदो आमफ्राय बेनि उनाव बयल खालामखांनानै उनावसो एव आरो ना आमफ्राय ड्राइ ड्राइ खालाम इसे एकदम बाराबो ड्राइ नाङा इसे

स्मोक पर्कआबो बेखौबो बिदिनो रुनानै बेखौबो माबा रुनानैसो माबा खालाम आरो ना साव आरो बेखौबो माने आं बिदिबासो जानो मोजां मोनो गुरै मोनो आरो आं दाखलैहाय मोनसे आलदा हटेलआवबो अर्डार खालामदोंमोन आं बिसोरखौबो बिदिनो होन्दोंमोन नाथाय आमफ्राय बिसोरो जानला मानलासो हरदों आं बारा बिसनिखौ थावनाय मोनाखै आरो बिसोर बिदिनो आंबो बेखौनो सेम बिदोंमोन आमफ्राय खिन्थु कारि पर्क कारिसो बिदोंमोन आरो आमफ्राय खिन्थु बारा मोजां संना हराखै बिसोरो माबाल' बिदिनो जानला मानला बिसना संख्रिबो नाङाखै बानलुआसो गोसाद्राय जादों मस्लायाबो बारा जादों आरो बेखायनो जानो आं जानानै बोरैबासो मोनदों आरो ना गेसबो दंखायो नालाय आंना आं बो बोरैबा मोनदों आमफ्राय अगालिलि बोरैबा मोनदों आरो आमफ्राय थावाबो बारा जाथारदों बेखायनो आं नोंसिनाव होनखाबाय आरो माबायदि अननानै बिदि आं होननाय बायदि खालामना हरदो आमफ्राय जेनेबा लकेशनाथ' जेनबा आंनोथ' लकेशनआ आं दा माबायाव दं आरो आं दा सि आइ टि हस्टेलाव गार्लस हस्टेलाव थायो आरो बेहायनो नों लाबोनोहागोन आं दा माबा नोंनि फनाव मेसेज नोंनि नाम्बारआव मेसेज हरगोन दे बे नाम्बारआव नो लाखायो ना बे नाम्बारावनो हरनोसै आं होमबा आमफ्राय आमफ्राय जोनबा फैनाय समाव मोनसे कल दखाननिफ्राय कल्ड ड्रिंक्सफोर बायनानै लाबोनो हागोन नामा